میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے یہ کھیل مجھے بچپن سے بہت پسند ہے کرکٹ ایک ٹیم ورک والا کھیل ہے یہ مجھے نظم ضب اور صبر سکھاتا ہے میرا پسندیدہ کھلاڑی ایم ایس دھونی ہے ان کا زذبہ محنت اور قیادب مت متثرکن ہیں وہ مسکل وقت میں ٹیم کو سنبھالتے ہیں میں ان کے فٹنیس اور مستقبل مزازی کا معترف ہوں ان کی کارکردگی نوجوانوں کے لیے مسئل را ہے اگر مجھے ان سے ملنے کا موقع ملے تو میں ان سے ان کی کامیابی کا رض پوچھوں گا میں جاننا چاہوں گا کہ وہ داؤ میں خود کو کیسے سنبھالتے ہیں میں ان سے تربیت کے طریقے اور معمولات بھی جاننا چاہوں گا ان سے کھیل کے علاوہ زندگی کے اصولوں پر بھی بات کرنا چاہوں گا ان سے ملنا میرے لیے ایک دگار لمحہ ہوا ہوگا